میرے خیال میں دوسرے سیاروں پہ بیرونی زندگی ابھی ممکن نہیں ہے کیونکہ ناشا وغیرہ یا جو بھی ہمارا اسرو ہے اس طرح کے بہت سارے لوگ اس پر زندگی کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس پر ناکام رہے ہیں لیکن ابھی بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور وہاں پر زندگی کو تلاش کیا جا رہا ہے کیونکہ زندگی جینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری پانی اور ہوا کا ہونا بہت ضروری ہے جب کہ وہاں پر پانی کا امکانات ہو پیدا ہو گئے ہیں لیکن ابھی وہاں پر آکسیزن اور ہوا کا امکان موجود نہیں ہوا ہے جس سے وہاں پر زندگی ابھی ممکن نہیں ہے لیکن بہت اور لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں پر ہوا بھی مل سکتی ہے اگر لوگ تلاش کریں یا ہمارے سائنس والے تلاش کریں تو اس پر تلاش جاری ہے اور ممکن ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں ہم لوگ دوسرے سیاروں پر زندگی کو پا لیں اور وہاں پر رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام بن جائے